मां पहिंजे दोस्तनि सां गॾु हरीहर फोर्ट जेको महाराष्ट्र में मुंबई में आहे हुते वियो हुयमि हुते असां बरसाति जे मौसमु में विया हुयासि हुते असां वञी करे चढ़ाई कई जेकी हुते चढ़ाई जाम ॾुखी आहे त बि असां हुनखे पूरो कयो ऐं मथीं वञी मथें वञी करे जेको हरीहर फोर्ट आहे हुनखे ॾिठो हुनजो लाभ वरितो ऐं उहो जाम सुठो फोर्ट आहे ॾिसण में असां हुते जाम फोटू खिचां ऐं असां हुते वीडियो ठाहिया असां हुते मौज मस्ती कई ऐं असांखे हुनमें हुनमें मज़ो आयो रस्ते में बि जेको असां जॾहिं चढ़ाई कयूं पिया तॾहिं बि असांखे जाम सुठा सुठा माण्हू मिलिया सुठी असां मैगी खाधी असां जूस पीता ऐं असांखे चढ़ण में जाम मज़ो आयो